जॾी असां नंढा हूंदा हुआसीं त सुबुह उथंदा हुआसीं त पक्षीनि जी हिकु अलॻि जी आवाज़ ॿुधंदा हुआसीं जुदा जुदा पक्षी पंहिंजी सुहिणी मिठी आवाज़ में असांजे कनि में कुकंदा हुआ पर हाणे वॾे शहरुनि में एॾो त शोर थी पियो आहे एॾो त वायू प्रदूषण ध्वनी प्रदूषण थी पियो आहे केरी का पक्षी आहिनि ख़ासि करे जेकी चिड़िया आहे चिरइया उहा त बिल्कुलु ॾिसण में ई नथी अचे असां जहिड़े बि माहोल में रहूं था बिल्डिंगन में रहूं था सुसाइटिन में रहूं था उते पेड़ घटि में घटि आहिनि इन ई करे जेका पखी आहिनि उहे बि नज़र नथा अचनि अगरि असांखे अहिड़े एरिया में रहूं था की जिते पार्क आहिनि वॾा वॾा पेड़ आहिनि या वरी कोई अहिड़ी हरियाली आहे त उते वरी बि दिल्ली शहर में पखी नज़र था अचनि न त त दिल्ली शहर में पखी नज़र अचण ॾाढा ई घटि थी विया आहिनि वरी बि असांखे पूरी कोशिशि करणु घुरिजे की असां पखियुनि खे पंहिंजे जेतिरो बि असांजो नंढो वॾो आंगण आहे या जे असांजी बालकनी आहे या असांजी खिड़की आहिनि चाहे उते हुननि खे असांजे उते हो अचनि ऐं उते असां ॿियों न त पाणी जो हिकिड़ो कुंड भरे रखूं या वरी उते उन्हनि लाइ कोई दाणो विझूं कबूतरनि लाइ कोई बाजरो विझूं चिड़ीनि लाइ पखीनि लाइ कोई दाणा विझूं ताकी उहे बि अची पंहिंजी सुठी सुहिणी आवाज़ में असांजा कनि मिठा करे सघनि मां पंहिंजे मुंहिंजे घर जी बालकनी में पखियुनि लाइ पाणी रखंदी आहियां कोशिशि कंदी आहियां की थोरो न वधि जेतिरो बि दाणा रखां ताकी पखी अचे उहे चुगनि असांजे वातावरण खे असांखे लॻे की हा अञा बि असां प्रकृति सां थोरा गॾियल आहियूं या प्रकृति सां असांजो जुड़ाव आहे गाव में असां ॾिसू त एतिरा पखी अचनि था छोकी उते खेत आहिनि हरियाली आहे पेड़ पोधा आहिनि हेतिरा वॾा वॾा पेड़ आहिनि त उते ॾाढा ही पखी अचनि था लेकिन शहरुनि में इहो ॾिसण में ॾाढो घटि ॾाढो घटि ई ॾिसण में मिलंदो आहे मुंहिंजो इहे तव्हां सभिनीनि खे सुझाव आहे की असां असांजी आस पास में जेका पार्क आहिनि या गिटीनि में असां नंढा वॾा पौधा लॻायूं पेड़ लॻायूं ताकी पखी अची सघनि खास कर चिरइया जेकी हाणे बिल्कुल बि नज़र नथी अचे उहे असांजे आंगण खे अची वरी खां महकाए